आं जेब्ला उन्दै थाखोनि फरायसामोन आरो फरायसालि आरो खाथि खालानि जायगाफोराव बादिलायनाय गेलेमु गेलेनायाव बाहागो लानो जागायजेन्दोंमोन अब्लानि समाव गेलेमु गेलेनायनि बेलायाव बारा जौगानाय नुनो मोनामोन गेलेमु गेलेनाय खौ खाथि खालानि गावजों गावनो दिथा होलायनानै जाब जुब खुङोमोन आरो गोजौ थाखो आरो गोजान जायगायावबो गेलेहैनो थाखाय खाबु मोननायनि बारा राहा लामा गैयामोन नाथाय दायो गेलेमु गेलेनायाव गोबाङैनो गोजौ थाखोसिम जौगानाय फैनाय नुनो मोनबाय आरो जौगागासिनो दङ गेलेमु गेलेनायाव गोबां खाबु मोननायबो नुनो मोनबाय आरो गोजान जायगायाव एबा गुबुन जायगायाव गेलेमु बादायलायनायाव बाहागो लानोबो गोरलैयैनो खाबु मोनसै आरो रांखाउरिनि बो खाबु मोनसै ओंखायनो आं सानो गेलेमु दारिमिनाव दायो गोबां गोजौ थाखोनि सोलायनाय फैबाय आरो जौगाखांबाय